छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस पन्द्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस दो अक्टूबर गाँधी जयन्ती पाँच सितंबर शिक्षक दिवस चौदह नवंबर बाल दिवस